बच्चा में रहते हम लोग त खेल सहेली सखी जन बुलाते हैं तो खेलती रहे थे कि त कित कित खेलते सब मिलकर सब सहेली सब मिलकर खेलती रहते हार जीत हार जाते त फिर के बैठ जाते फिन से उ लोग बैठ जाते उ लोग खेलते सहेली चारों पाँचों में मिलकर हम लोग खेल कूद फिर हो जाती है कित कित खेलल हो जाती है त डुल पट्टू खेलती रहती है कित सब सहेली मिलकर हम लोग खूब खेलती है खूब खेलती है खेले ऊले जाती है हार ज की ऊ हार जाती तो फिर बे बट जाते लोग फिर हमको बारे त हम लोग खेलते फिर ऊ ऊ ऊ ऊ हार जाते तो फिर ऊ खेलती है कबड्डी कबड्डी लोग खेलती है खेल खेलते खेलते कबड्डी खेल का फिर लईका बच्चा फिर खेले लईका बच्चे के संघ खेले लगते त ऊ लईका बच्चा खेले लगता ऊ लईका बच्चा हटाकर फिर ई लोग भी खेले लागता लईका बच्चा बटत ई फिर हम लोग सब खेलती हैं खेल कूद में जितना होती खेले ऊले के घरे में कित कित कित कित खेलती है कबड्डी कबड्डी खेलती है धरे पकड़े ल ओकरा छु छु छु छा को ओहे खेलती है भागल छू को ओकरो ओकरा हरा देती है न फिर गिर जाती फिर ई लोग सब फिर भी खेलती है उन लोग सा फिर हार जा कर बैठ जाते फिन कबड्डी कबड्डी खेलती है कबड्डी कबड्डी खेल खेल खेलते खेलते कबड्डी कबड्डी हम लोग सा फिर सहेली से आती है कम ज़्यादा त फिर सहेली से बोलते हैं कि हाँ फिर से भी खेलिए फिर से मिलकर त सब मिलकर फेन से भी खेलती है सब मिल एक सहेली साथे होती तो फिर के खेल खेलकर फिर कते अब हम हम जीतन के तो फेन कबड्डी कबड्डी लोग खेलती है फेन कबड्डी कबड्डी खेले त वो हो जाती है खेलल फिर खेलकर फिर लोग बोलते हैं फेंड से खेलिए कित कित कित कित खेलिए कित कित कित खेलते कित शाम इ का तीनों चारों सहेली मिलकर खेल का फेन होती है त फिर सब लईका बच्चा फिर लईका बच्चा से फिर खेलती है फिर खेलते खेलते कितना वो खेल खेल कूद लोग खेलते खेलते लोग बैठ जाती हैं तो खेल को खेल खेल कूद अच्छा लगती है खेलते कूदते में ऐसे नहीं लगता तो हँसी लगती है खेले में न तो वो भी कुछ भी बोलती है तो फिन हँसे लगती है हँसकर फिर फेंस लोग खेलती है खेत खेलते रहते फिर उनके लोग को बनाने आती है माँ बाप त फिर लोग खेल ऊलकर फिर वे चला जाती है चला जाता आ का खेलते खेलते जब थक जाती है तो क्या करती है अपना भी घर भी चल जाती है खेलते खेलते